खेलय कूदयमे जे छै फुटबॉल भी खेलैत रहियै सभचीज भी बढ़िआँ करैत रहियै ताहिपर फुटबॉलमे देखैत रहियै बढ़िआँ सभचीज फट फुटबॉलमे जे छै गेन्दमे जे छै बढ़िआँ जे छै बॉलिंग हर चीज करैत रहै तऽ ओहि लए कऽ जे छै बच्चामे रहियै तऽ बच्चामे अथि रहियै तऽ देखैत रहियै बढ़िआँ करै छै तब जे भी यार दोस्त रहै तऽ ओहो जे छै जे छै ओ आबैत रहै जे छै लड़ाइ झगड़ कए लै तऽ करय तऽ लड़ाइ झगड़ जे छै तऽ मारि पीट भए जाइत रहै मारि पीट भए जाइत रहै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै मारि पीट होइत रहै तऽ ओकरा जे छै भिर जाय लड़ाइ करय लए से जे हमर सही रहै तऽ सहिए ने रहतै तऽ ओहि लए जे छै ओहो भिर जाय लड़ाइ करय लए तऽ लड़ाइ करय लागै तऽ ओहिपर जे छै मारि पीट हुए लागै मारि पीट हुए लागै तऽ जे छै एना खूब लपड़ थापड़ चलय लागै लपड़ थापड़ चलयके बाद जे छै तकर बाद आबै तऽ जे छै हमर गारजनके कहै तऽ गारजनके कहै तऽ गारजन जे छै हमरे जे छै मारय लागै मारय पीटय लागै तऽ मारय पीटय लागै तऽ जे छै ओकरा कहियै तऽ कहियै तऽ ओ जे छै हमरा कहै जे किएक लड़ाइ झगड़ करलिही तऽ हमर जे छै जे गलती रहतै तभिए ने कहितियै तऽ हमर जे छै फुट फुटबॉलमे सभ चीजमे जे छै ठीक ठाक दिये चलै रहियै तब ओहि लए कऽ जे छै ओहो जे छै हमरो लड़ाइ झगड़ करै तऽ ओहो हमरा मारि पीट करै हमहूँ मारि पीट ओकरा करियै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै कहि दियै कोइ घरपर गारजन हमरे बोलै हमरे मारय दौड़ै तऽ ओहि लए कऽ अपना जानि कऽ जे छै सभचीज शरीरके जे छै शौक जे छै अथि करय पड़ैत रहै तऽ ओहि लए कऽ किछु नहि अथि करियै तऽ फेर जे छै खेलकूदमे जे छै हर चीजमे सभ चीजमे ठीक ठाक रहियै करय लागियै खेलय लागियै तऽ ओहि लए जे छै कहियै करय लागै तऽ फेर जे छै ओ आबय तऽ फेर बच्चामे अथि अथि रहै तऽ जे छै सभटा जे छै यार दोस्त जे भी रहै तऽ ओहो सभ जे छै भिर जाइत रहै यार दोस्त से एना किएक अथि होइ छै करै छिही तऽ ओहिपर लड़ाइ झगड़ करय लागै बोलय लागै तब जा कऽ जे छै ओकरा कहियै तऽ ओ जे छै ओ नहि बातकेँ बुझय तऽ लड़ाइ झगड़ हुए लागै लड़ाइ हुए लागय तऽ फुटबॉले खेलय लागियै किछो भी खेलय लागियै तऽ जे छै हर चीज खेलय लागियै तऽ ओहि लए कऽ बोलय लागै तऽ गुल्लिए डण्टामे कोनो चीजमे जइसे कोनो चीज करय लागियै यार दोस्तसभ जे छै लड़ाइ झगड़ करय लागै बोलय लागै तऽ ओहि लए कऽ जे छै मारि पीट शुरू होय जाय